जेरै आंनि लोगोखौनो होनबाय आङो आंनि लोगो दङ सासे बियो गेलेनायाव जोबोर गोसो आरो गेलेनायावहाय गेलेनायजों बियो इन्ट्रेस लायो आरो गेलेनायाव बेबायदि मोजां गेलेयो बियो कलेजफोराव कलेज उइकफोराव माबा मोनसे प्रग्राम जा माबा मोनसे गेलेनायनि बेबायदिनो खेला होब्ला बियो आंनि लोगोआ गेलेयो आरो फुटबल बेबायदिनो रेस बेफोरखौ गेलेयो आरो बियो गेलेनायाव जोबोर मोजां मोनो गेलेनो मानोना गेलेनायजों बेबायदि सावस्रि देहानि थाखाय मोजां आरो गेलेनाया गेलेनायखौ बियो मोजाङै गेलेयो आरो बाहागो लायो जायखि गेलेया बेफोर गासैयावबो